आइ काल्हि जे छै मैथिली भाषामे हमरा आरके भाषामे बोलै छै बढ़िआँ लागै छै तऽ ई चीज अगर दोसर भाषा रहै छै कतहु दिल्लीए पंजाब हरियाणे कतहु जाइ छियै तऽ ई हमरा आरके भाषा जे बोलै छै तऽ ओकरा बढ़िआँ लागै छै आ नहि तऽ ओकरा यादगारी रहलहुँ हमराके अपना भाषा जे छै से कोन भाषा बोलै छै ओकरा ठीकसँ अथि करलहुँ हमरा आरके भाषा तऽ बढ़िआँ छै हमरा आरके कइसे तऽ हमरा आरके भाषा बढ़िआँ छै तऽ ओकरा आद करैत रहलहुँ उएह चीज होइत रहल भाषा जे छै से देखलहुँ जे ई भाषा ओ बोलै छै ओ भाषा ओ बोलै छै लेकिन ओ भाषाकेँ कण्ठस्थ कयलहुँ निगरानी कयलहुँ जे ओ भाषा एना बोलै छै हमरा आरके भाषा तऽ छै बढ़िआँ छेबै कयलै लेकिन आओर जे बोलै छै दिल्ली या पंजाबेमे बम्बइ या मद्रासेमे तऽ ओकरा कण्ठस्थ कयलहुँ एना नहि एना कोशिश कयलहुँ बोलयके बोलय लए जे सिखबै बोलिते रहलहुँ ओकरा अभ्यास कयलहुँ करना चाही तऽ ओकरा करैत रहलहुँ तऽ हमरा आरके भाषा तऽ बढ़िआँ छेबै कयलै तऽ इएहसभ अहिना करय पड़ै छै सभ भाषाकेँ मिलयलहुँ हमरा आरके भाषा तऽ बढ़िआँ छै आ ओसभ जे भाषा बोलै छै तऽ ओकरा यादगारी कयलहुँ कण्ठस्थ कयलहुँ तऽ इएहसभ दिल्ली पंजाब हरियाणा मद्रास मुम्बईके भाषा आओर छै तब ओ जे बोलै छै तऽ ओकरा कण्ठस्थ कयलहुँ केना केना बोलै छै ओना कण्ठस्थ कयलहुँ आ भाषा हमरा आरके तऽ ठीक छेबै कयलै लेकिन ओकरो भाषाकेँ कण्ठस्थ कयलहुँ जे केना छै बढ़िआँ छै आ कि गड़बड़ छै आ यादगारी करैत रहलहुँ ओकरा तऽ अहिना कयलहुँ कभी ओ भाषा कभी ओ भाषा कभी ई भाषा सभकेँ यादगारी करैत रहलहुँ प्रयास कयलहुँ बोलयके लिए ई बोलबै कि हँ बढ़िआँ लागतै जहाँ तक होइ छै प्रयास करयके प्रयास करै छियै बोलयके बोलय लए बोलै छियै जे बढ़िआँ होना चाही बढ़िआँ लगना चाही लोककेँ कतहु गेलियै कहुँठिमा बोलबै तऽ बढ़िआँ भाषा बोलबै तबे लोककेँ बढ़िआँ लागतै नहि तऽ गड़बड़ जे बोलबै तऽ गड़बड़ लागतै तऽ हमरा आरके प्रयास तऽ करैत रहै छियै कि बढ़िआँ चीज होना चाही बढ़िआँ बात ताकि बढ़िआँ लागय लोकोकेँ हमरो बढ़िआँ लागय तऽ उएहसभ चीज करय चाहै छियै आ करै छियै जे बढ़िआँ लागतै तऽ ओहिना उएह सभचीज अभ्यास करयके कोशिश कयलहुँ आ फिर भी कैओ रहल छियै अभ्यास जे एतेक जौन जे भाषा छै ओ भाषा अभ्यास कयलहुँ आ हमरा आरके भाषा तऽ छेबै कयलै बढ़िआँ तऽ आओर कोशिश कयलहुँ जे आओर बढ़िआँ रहै तऽ आओर बढ़िआँ बात छै तऽ इएह लए कऽ जे बम्बइ मद्रास यू पी हरियाणा पंजाब नेपाल गुजरात सभमे जे आबै छै तऽ सभ कोशिश कयलहुँ कि एना नहि एना कोशिश करबै तऽ बढ़िआँ लागतै प्रिय लागतै भाषा अच्छा लागतै तऽ सभ अच्छा कहतै अच्छा नहि लागतै तऽ बढ़िआँ बात तऽ नहि भेलै तऽ कोशिश तऽ करै छियै सभ बातके प्रयासके जे प्रयास करियै जे सभ भाषा सीख जयबै किछु नहि किछु प्रयास करयसँ देखै छियै जे हमरा भए जाइ छै ओ चीज होना चाही करै छियै तऽ बड़ा बढ़िआँ करना चाही होना चाही प्रयास खूब करै छियै अपना जानि कऽ जतेक जे भाषा छै ओकरा रिपीट करै छियै तऽ हमरा आरके भाषा तऽ एक नम्बर छेबै कयलै आओर जतय जाइ छियै ओतुका सभ भाषाकेँ समझै छियै आ प्रयास करै छियै बोलय लेल तऽ किछु ने किछु सुधार होइ छै भए जाइ छै तऽ कोशिश कयलहुँ आ कए रहल छियै जे होइतै आ कोशिश करबै तऽ हेतै किएक नहि होइ छै भाषा घाट घाटके पानि आ देश देशके वाणी अभ्यास करयके बाद तऽ सभ अभ्यास भए जाइ छै एना नहि एना धीरे धीरे सारा किछु अभ्यास भए जाइ छै आ कैओ लै छियै जे एना नहि एना करै छियै एना बोलै छियै तऽ अभ्यास बनि जाइ छै तऽ बोलय लागै छियै पर ई थाह नहि लागै छै जे हँ जहाँ जहाँ नहि ब बढ़िआँ बोलै छै वहाँ बढ़िआँ भाषा छै कतेक शुद्ध भाषा दब रहै छै तऽ बोलयपर निर्भर छै जेना बोलै छै ओना भाषा कतेकके भ् भाषा अल्टर छै आ कतेकके भाषा बहुत बढ़िआँ छै कतेकके बोलै छै तऽ मिठास आवाज रहै छै कतेकके टेङ्गाह रहै छै तऽ उएह प्रयास करना चाही प्रयास करै छै हमरा आरके करै छियै प्रयास कि बढ़िआँ मिठास होना चाही